ओह मोसानाया ओह जाहैबाय गासै बेबायदिनो ओह गाबागाव हारि गाबागाव गोबां बेबायदिनो मोसानाय दङ ओह जों बर'फोरनि मोसानाया बागुरुम्बा बागुरुम्बा मोसानाया जोंनि मोनसे ओह मोनसे फोरबो बा मोनसे जोंनि नेर्सोनथि हारिखौ फोथांना लाखिनायाव बेयो जोंखौ गोबां मदद हायो बागुरुम्बा मोसानायनि थाखायनो जों बर' हारिया दिनै गोबां दाब दाब जायगायाव ओह सिनायथि मोन्दों गोबां सुबुंफोरजों सिनाय जादों मिथि जादों ओह बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव गोबां बेबायदिनो मोसानायखौ नुनो मोनो ओह बेबायदिनो गावनि हारिखो सो ओह जौगा होनो थाखै गावनि हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखै गावबा गाव गावबा गाव बेबायदिनो हारि बा हारिनि मोनसे मोनसे सिनायथि थायो जोंनि बर' हारिनि सिनायथिया जाबाय बागुरुम्बा मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायनि गेजेरजोंनो जों बर'फोरा दिनै गोबां दिनै सुबुंफोरजों मिथिजायो ओह आरोबाव गोबां बेबायदिनो बर'नि अनगायै गोबां दिनै सुबुंफोर दं जाय गावसोरनि मोसानायनि गेजेरजों बिसोरहाबो मोनसे ओह नेर्सोन बा मोनसे बयजोंबो सिनाय जानाय मोनसे बेबायदिनो मोनसे मोसानाय फोरबो दङ ओह बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव थांनानै बेबायदिनो फांशन बेबायदिनो मोनसे पग्रामाव ओह गावसिनि मोसानायखौ दिन्थिफुंनाजों गोबां दिनै सिनायथि जानायखौ नुनो मोनो आरोबाव आर ओह बेबायदिनो ओह जों थांनानै थानांगौब्ला जोंहा मोनसे मोनसे बेबायदिनो मोसानाय बा मुसुरनाय बेबायदिनो बायदिसिना जोंहा मोनसे मोनसे नेर्सोथि थानांगौ ओह बेबायदिनो हारिखौ फोथांना लाखिनायाव मोसानाय बेबायदिनो दामनाय देनाय बेबायदिनो ओह गैयाब्ला दिनै ओह सुबुंहा ओह जेबबो मुलुम्फा गैया जौगानायाव ओह जों गोदो गोदाइनिफ्राइनो बेबायदिनो मोसानाय बेबायदिनो मुसुरनाय बेबायदिनो पग्राम गान्नाय बेबायदि ओह जोंहा मोनसे मोनसे ओह सिनायथि दंखायो गोदो गोदायनिफ्राइनो सोलिबोनाय बा ओह जों बर'फोरहा गोबां बेबायदिनो ओह गान्नाय जोमनायजों समायना रमायना गावनि ओह बर'नि नेर्सोनथिखौ फोथांनानै लाखिबोगासिनो दङ बेबायदिनो ओह बागुरुम्बा मोसानायजोंबो जोङो मोनसे हारिखौ फोथांना लाखिनो हायो जाय हारिहा जोंखौ जौगानायाव जोंखौ फोथांना लाखिनायाव जोंखौ गेदेर गोलाव खालानायाव गोबां मदद होयो बेबायदिनो बागुरुम्बा मोसानायनि अनगायै गोबां दिनै ओह दाब दाब जायगायाव ओह बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओह हारिनि मानसिफोरा दिनै गावसिनि ओह गावसिनि आसार खान्थिखौ गावसिनि बेबायदिनो ओह हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव गोबां दिनै जौगाबोगासिनो दङ सुबुङा दिनै ओह गावखौ फोथांना लाखिनायल' नङा गावनि हारिखौबो फोथांनानै लाखिनो गोनां बेबायदिनो मोसानायफोरजों बेबायदिनो गावनि ट्रेडिसोन ओह बेबायदिनो आसारखान्थि आरिमु गासैखौबो जोङो गाव गावनि रोंगौथिखो जोङो नुसार होनांगोन अब्लासो जोङो ओह गोजौ थाखोआव जौगालांनो हागोन आरो ओह मोनस ओह जिउआव मोनसे ओह लानाय थांखिफ्रा साक्सेस जानानै फैगोन आवगायलांनो हागोन जेब्लायबो जोङो जिउआव हान्थिनायाव जोङो जोंनि हारिखौ जोंनि मोसानाय मुसुरनाय बेबायदिनो ओह गासैखौबो जोङो ओह दिदोमै जोङो जेब्लायबो जों गोजौ थाखोआव दिखांनानै आवगायलांनो हागोन